हमरा जीवनमे तऽ सबक यही मिललै से ककरो हम देलियै बीस हजार रुपैआ विश्वासपर देलियै मगर ओ लऽ कऽ भागि गेलै तऽ भागि गेलै तऽ आजकलके जमानामे कहै छै कि भला करय लेल तऽ केना भला करबै ओ तऽ भला होइ नहि छै अभी भागि गेलै तऽ अभी तऽ दुख तऽ हमर पड़ि गेलै काहे बीस हजार रुपैआ तऽ हमर छलै आ हम तऽ देलियै विश्वासेपर ने से हम दै छियै तऽ हमरा फेर लौटा भी देतै मगर नहि लौटेलकै भागि गेलै तऽ हम आब ओकरा ऊपर केना करियै तऽ इसीलिये ककरो भला भी नहि करना चाही ई हाथे भला करै छियै ओ हाथे हमरा अपना बुरा हो जाइ छै इसीलिये ककरोपर विश्वास भी नहि रखना चाही भला भी नहि करना चाही किए काहे कहै छै कि से भला करतै तऽ भला मिलै छै मगर अभीके समयमे भला नहि होइ छै ई तऽ बुरे होइ छै किया हम ककरो पैँच देलियै तऽ पैँच हमरा देतै नऽ कि भागि जेतै दुनू घर छोड़िके गाम छोड़िके ओ कब एतै नहि एतै हमर तऽ तब तक बात बोली हम अपना घर दुआरिसँ बाल बच्चासँ सुनबै कि नहि सुनबै बतैयो तऽ इसीलिये ककरोपर विश्वास नहि करू आ नहि करयके समय छै तऽ हम इएह बोलै छी